आमची झगडी बिगडी जाली न्हू जाणें किदें हांवचो बूक वाचलो जाल्यार तितली तकली बरी उरता देवाचें हें करूंक जाय सांजें बी शुभंग करोती मागीर जप ते केलें आल्या तकली बरी उरता मागीर कसलें टेंशन तितले टायम थंय विसरता मनीस चिंतून पडना चितले जाल्यार तकली येयला आतां मागीर जोप करपाक जाय देवाचें मसा करपाक जाय कितें देवाचें बूक वाचून बसपाक जाय तितलें टेंशन कमी जाता आनी आमी देवाचें इस्वास दवरूंक जाय आयज ना फाल्यां तरी आमकां देव बरो मार्ग दितलो म्हणून आमी चितूंक जाय आनी आमी देवाचे इस्वास करूंक जाय आमकां बरी बुद्धी दी आमची सगळीं कामां आहा ती कर आमकां तितलें तरी टेंशन ये कर अशें म्हणून